مجھے گانے بجانے کا بہت شوق ہے اور مجھے گانے بجانے کا شوق تب سے ہے زیادہ جب سے میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے کانوں میں ایک دھن سنی تھی جو کہ میری ماں کی لوری کی دھن تھی لیکن میں نے مجھے جہاں تک رہی بات آلات کی تو مجھے گٹار بجانا بہت پسند ہے کیوں کہ میں نے بچپن سے ہی اپنے دلچسپ من پسند سنگر جیسے کہ عاطف اسلم محمد رفیع اور گلزار صاحب کے گانوں کی دھنوں کو سنتے ہوئے میں بڑی ہوئی ہوں ان کو گٹار اسٹیج پر بجاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اس کے علاوہ گٹار کی دلچسپی کی تو بچوں کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے محلے کے قریب ہی ایک استاد ہیں جن سے گٹار سیکھنے کا میں دلچسپی ظاہر کی اور وہ مجھے سکھانے سکھانا شروع کر دیے ہیں جس سے کہ میں ان سے گٹار سیکھ رہی ہوں اور مجھے وائیلن بجانا کبھی بہت دلچسپی ہے اس کے علیحدہ مجھے ستار اور بانسری بھی بہت پسند ہے اور میں انہیں بجانے کی خواہش رکھتی ہوں اور ان شاء اللہ میں انہیں ضرور سیکھوں گی اور بجانا شروع کروں گی